मां टीं तारीख़ इयरपॉड्स घुराया हुया चौथीं तारीख़ मुंहिंजी डिलीवरी थी वई इयरपॉड्स ॾाढा सुठा निकिता आहिनि मिंट में ब्लूटूथ सां कनेक्ट थी वेंदा आहिनि ऐं आवाज़ जी क्लैरिटी बि ॾाढी सुठी आहे साम्हूं वारे खे बि चङी तरह सभु ॿुधणु ईंदो आहे ॾाढा सुठा इयरपॉड आहिनि मुंहिंजी सलाह आहे तव्हां सभु बि हीअ ई इयरपॉड घुरायो